समय के साथ हमारा योग अभ्यास जब हमलोग छोटे थे तब हमारे दा दादा जी हमें रोज सुबह चार बजे ले जाते थे योग करवाते थे पी टी करवाते थे जिस जिससे हम को बोलते थे कि यह सब करने से शरीर स्वस्थ रहता है और दिमाग मस्तिष्क स्वस्थ स्वच्छ रहता है स्वच्छ रहता है जिससे तुमको पढ़ने लिखने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी नहीं होगी और तुम्हारा शरीर जो है बलिष्ठ बनेगा मज़बूत बनेगा इससे ही यो यो योगा और रनिन्ग यह सब करने से खेलकूद करने से उछलकूद करने से आप तुम्हारा शरीर मज़बूत होगा होगा जिससे जिससे तुम बलवान बनोगे बलवान बनोगे तुम्हें पढ़ाई लिखाई में कोई भी दिक्कत नहीं होगी जिससे तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और उससे अभ्यास विक विकसित होगा होगा जो हम अपने दोस्तों के साथ आज भी सुबह चार बजे रनिन्ग के लिए जाते हैं रनिन्ग करते हैं पी टी भी करते हैं सूर्य नमस्कार भी करते हैं सूर्य नमस्कार करके हमलोग आते हैं घर पर जो चने उने होते हैं उसको खाते पीते हैं खाने पीने के बाद फिर शाम सु सुबह पढ़ने बैठे सुबह पढ़कर आते हैं फिर शाम को भी रनिन्ग करने के लिए जाते हैं खेलकूद करते हैं भी खेलकूद करते हैं खेलकूद करते रहते हैं खेलकूद करके फिर आते हैं तो उससे कि योग हमारे लिए हमारे योग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है योग हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जिस योग करने से आपकी शारीरिक स्वास्थ्य स्वास्थ्य एकदम स्वच्छ रहेंगे स्वस्थ रहेंगे आपको आपको कोई भी बीमारी नहीं आ सकती है नहीं आ सकती आ सकती है योग योग हमारे लिए बहुत ही ज ज़रूरतमन्द है योग करने से ना ना कोई बीमारी ना कोई दिक्कत भी कोई भी कुछ भी नहीं आ सकता है नहीं आ सकता है जिससे हम नहीं आ सकता है जिससे हम कुछ कुछ भी कर सकते हैं योग योग से बहुत कुछ हो सकता है हो सकता है योग योग हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है हमें योग करना करना चाहिए जो है से करना चाहिए इससे हमारी शारीरिक स्वास्थ्य मजबूत होती है यह इस हो गया ना